मुखे सिलाई जो जाम शौक़ु आहे सिलाई में मां तरह तरह जा कपिड़ा सिबी सघंदी आहियां मां तरह तरह जो वर्क बि करे सघंदी आहियां मां ड्रेस ब्लाउज़ गगरियूं लांगोटियूं बि सिबी सघंदी आहियां मुंहिंजी भेण जी शादी हुई जंहिंमें मां मुंहिंजे लाइ अनारकली वॻो सिबियो हुओ जंहिंमें मां गले में गोल गलो ऐं पाइपिनि लॻाई हुई पुठियां ॾोरी रखियूं हुयूं ऐं टिकियुनि जो वर्क बि कयो हुओ जंहिंजी जामु तारीफ़ कई वई हुई ऐं मुंहिंजी भेण जो पोलको बि मां सिबियो हुओ जंहिंमें मां हीरा बि टाके ॾिनामांसि पुठियां डोरी बि विझी ॾिनीमांसि ऐं उन जी बि जामु तारीफ़ थी हुई सिलाई मूंखे ॾाढी पसंदि आहे मूंखे तरह तरह जूं डिजाइन बि ईंदियूं आहिनि तरह तरह जे नमूननि जा ड्रेस बि ईंदा आहिनि कोई बि पेटन जो ड्रेस सिबी सघंदी आहियां मूंखे सरकार जो मिलियलु प्रमाण पत्र बि आहे मां पेटीकोट लांगोटियूं बिसिबी सघंदी आहियां ऐं नमूननि नमूननि जा ड्रेस बि सिबी सघंदी आहियां